पर्यटन की स्थलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार को बहुत सारे अभी काम करने की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी शहर या किसी गाँव में जाता है तो उसको स्टेशन के आस पास ही उस स्थल से जुड़े हुए बोर्ड मिलने चाहिए उसको बड़े बड़े बोर्ड दिखने चाहिए साथ ही साथ बड़े बड़े बोर्ड के नीचे वहाँ तक जाने के लिए रास्ता होना चाहिए और वहाँ के ऑफिस के कोई नंबर होने चाहिए ताकि वो उस व्यक्ति को आसानी से वहाँ तक पहुँचा सके दूसरा कारण ये हो सकता है हम उसको स्थल को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को हमें काम करना चाहिए के वहाँ की जो एरिया है उस एरिया को साथ साथ डेवलोप करे वहाँ बहुत ही अच्छी साफ़ सफ़ाई रखें और उसके साथ साथ वहाँ एक गाइड की भी व्यवस्था करे इससे ये होगा की कोई भी बाहर का व्यक्ति उस स्थल को देखने आयेगा तो उसको वाक़ई में वो महसूस होना चाहिए कि वो वाक़ई में कोई पर्यटन स्थल देखने गया है न कि ऐसे कोई खण्डहर की तरह कोई चीज़ पड़ा होना चाहिए के बस वो एक देखने की है धरोहर वो ऐज़ इट इज़ पड़ी है हमने उसको छेड़ा नहीं है उसको साफ़ सफ़ाई करवानी चाहिए सरकार को वहाँ तक पहुँचाने के लिये जगह जगह पर होर्डिंग बोर्ड्स होने चाहिए उसके विज्ञापन आने चाहिए रेडियो में उसके बारे में बताना चाहिए और लोगों को जन जन को भी इसके बारे में अवगत करवाना चाहिए तभी हम उसको और बेटर बना सकते है